जाबाय

औ मानो फन हरामोन बिनानाव ए दे दे मोजाङै फै दे बिनानाव लामाफोरा बहाबा मोजां बहाबा गाज्रि ससे मोजां ससे गाज्रि मोजाङै सोङै सोङै फै दे गोजानिफ्राय फैनायनि मानसि लामाफोराव ओमफ्राय बेबायदिनो आन्दास लायै लायै फै बेंथलनिफ्राय सोनाब मोखां थाङो जेनेबा जोंनि लामाया बे फरेस्ट अफिस सेर सेर ओंखार लांनांगौ सोंनानै थां दे ओमफ्राय जोंनि लामाया ससे गाज्रि बे बेंथलनिफ्राय थांब्ला लामाया गाज्रि मोजाङै थां गारि फिसा जोंनि न'सिम हाबो हाबनाया औ गारि लाना फैगोन साबेसे फैगोन ए दे दे फै औ दे फै फै मोजाङैनो दङ नोंसे रनालाय दे फै दे ओमफ्राय बांद्राय उसुबिदा नङा ओमफ्राय माब्ला फैगोन माब्ला फैगोन ए गाबोन दे दे दे फुङावनो ओंखारबो दे फैगोन दा गाबोन दे औ जाबाय औ दे दे दे बिनानाव दे गाबोन फैदो दे होमबा